असांखे जूनागढ़ में खां थोरो परिते सौ किलोमीटर परिते पंहिंजो वीरावल शहरु आहे सोमनाथ जिते दरियो आहे त मुंहिंजी फ़ेवरेट जॻहि सोमनाथ आहे ऐं दीयू बि आहे जिते दरियो आहे त हर महिने असां पंहिंजे परिवार खे वठी करे ऐं वेंदा आहियूं ऐं उते ॿारनि सां गॾु असां इंजॉय कंदा आहियूं परिवार सां गॾु इंजॉय कंदा आहियूं ऐं तंहिंखां पोइ असां कॾहिं कॾहिं पोरबंदर बि वेंदा आहियूं जिते बि दरियो आहे उहो बि असांजी फ़ेवरेट जॻहि आहे त उते बि गांधी बापू जो आश्रम आहे उते आश्रम में असां समय बिताईंदा आहियूं उते मौज कंदा आहियूं वेठा हूंदा आहियूं उते सभु परिवार समेत उते घणी शयूं सम्झण जी मज़ा ईंदी आहे ॾिसण जी मज़ा ईंदी आहे त हिकिड़ो इहो बि आहे ऐं असां हर महिने शायदि निकिरी वेंदा आहियूं महिने ॿी महिने असां हिक दफ़ो प्रोप अहिड़ो ठाहींदा आहियूं प्रोग्राम जो असां आदिपुर ॿीं टीं महिने हिक दफ़ो टीं चईं महिने हिक दफ़ो आदिपुर बि वेंदा आहियूं असांजी फ़ेवरेट जॻहि आहे उते बि स्वामी लीलाशाह भॻवान जी कुटिया आहे त उते बि असां कुटिया ते वेंदा आहियूं उतां जा जेसलतोरल जी हुते समाधी आहे असां हू ॾिसणु वेंदा आहियूं असां मन घणेई अहिड़ी पर्यटन जी जॻहियूं आहिनि जिते असां वेंदा आहियूं ख़ासि करे वेकेशन में वेकेशन में असां वेंदा आहियूं पोइ घणी दफ़ा असां ॾिठो आहे असां हुते मुंबई बि वेंदा आहियूं मुंबई में बि असां स्पेशिअली असांजे गुरु जो हुते स्थान आहे त असां गुरु जे स्थान में हुते असां वेंदा आहियूं हुते हुतां गुरु जो आश्रम आहे जिते असांखे प्रसाद व्रसाद सभु फ़्री मिलंदो आहे असां हुते सभु सुठी रीति सां हुते वेंदा आहियूं आरामु कंदा आहियूं खाईंदा पीअंदा आहियूं पोइ बंबई जा अलॻि अलॻि जॻहिनि ते वञी करे घुमंदा घुमणु वेंदा आहियूं हीउ सभु केॾी महिल असां भोपाल बि वेंदा आहियूं जिते भोपाल में असां असांजे गुरु जो स्थान आहे उते असां अलाई घुमणु वेंदा आहियूं जिते असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे